घूमने के लिए मेरी पसंदीदा जगह मुंबई है मुझे यह इसलिए पसंद है यहाँ पर मरीन ड्राइव समुद्र तट जुहू बीच फिल्म सिटी इंडिया गेट होटल ताज जानी पहचानी जगह है यहाँ का हवाई अड्डा बहुत बड़ा है यहाँ के दिन और रात एक बराबर हैं रात को भी मुंबई सीटी दिन की तरह भागती दौड़ती है यहाँ का वड़ा पाव मिसल पाव बड़ा ही स्वादिष्ट होता है यहाँ की मुम्बईया भाषा सुनने में बहुत अच्छी लगती है